मां पंहिंजे पुट खे हायर एज्युकेशन ॾियणु चाहियां थी जीअं त आई पी एस जीअं हू समाज में हिकु एड्युकेशन जूं खामियूं आहिनि उन्हनि खे सुधारे ऐं देश जे भले करण में सहयोग ॾे ऐं हुनखे पंहिंजा डिसीज़न खणण में तकलीफ़ न थिए ऐं खेसि हुनखे केरु बेवकूफ़ बि न बणाए सघे पढ़ियल हूंदो त हू पंहिंजा ॿारनि खे बि पढ़ाए देश खे हिकु सुठो नागरिक ॾेई सघंदो ईंदसि संदसि पीढ़ियूं बि सुंदर सुंदर भविष्य ठाहे सघंदियूं ऐं देश लाइ स सही डिसीज़न करे सघंदो ऐं हिन खां सवाइ हू अगरि पाणि पढ़ियल लिखियल हूंदो त उहो पंहिंजी पढ़ियल लिखियल स्त्री खणंदो ऐं पढ़ियल लिखियल हुन मां ॿार पैदा थींदा ऐं उहा अन पंहिंजा ॿिया बि आड़े पाड़े समाज जा बि ॿारनि खे पाणि जहिड़ो पढ़ियल लिखियल बणाइण चाहींदो हुन सां असांजे देश में सुठी तरक़ी थींदी ऐं हिकु एड्युकेशन भारत ठहंदो पढ़ाई करण सां ई इंसान जो दिमाग़ु दिलि सभु सही रहंदो आहे दुरुस्त रहंदो आहे ऐं उहा अगरि न पढ़ियल हूंदो बेवकूफ़ हूंदो त हुनखे हर कोई पाॻल करे करार छॾींदो हिन करे हुनखे पढ़ण घुरिजे ऐं पढ़ाईअ मां सौ सुख आहिनि पढ़ियल इंसान ॿ ॿियनि खे बि कमु अची सघे थो पाण ई न पढ़ियल हूंदो त हू कीअं ॿियनि खे पढ़ाए सघंदो ऐं न हुन डिसीज़न खणी सघंदो पोइ हुनखे तकलीफ़ थिए थी अॻियां हली